हैलो जी कौन जी जी बोलिए मेम अच्छा हाँ मीना जी बोलिए बोलिए कैसी हैं आप हम भी बढ़िया हैं और सुनाइए हाँ सब ठीक जी

हाँ हाँ बोलिए अच्छा अच्छा जी गुलाब हैं अपने अस्सी रूपए किलो से चल रहा है आपके लिए हम सत्तर लगा देंगे लिली सौ रूपए किलो चल रही है ठीक है हाँ गेंदे हैं अपने वही पचास वो तो सस्ते ही मिलते हैं आप जानते ही हो ठीक है ठीक और कुछ ठीक है मैं भिजवा दूंगी और आप मुझे पैसे ऑनलाइन करेंगे हैलो ठीक है ठीक है ठीक है उनतीस को मैं जी ठीक है आउंगी और आपका काम भी करवा दूंगी मैं ठीक है ओके धन्यवाद